ہیلو السّلام علیکم و رحمت اللّہ کیا میری بات گیس ایجنسی سے ہو رہی ہے جی میں عبدالقدوس راز نگر مدھوبنی سے بول رہا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں تو مجھے گیس بک کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ میرا گیس سلینڈر بک کر دیں گے اچھا جی جی میرا کنزیومر آئی ڈی نمبر باون اکہتر زیرو تین ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے یہ کب تک مل جائے گا جی اچھا میرا پتہ ستکھارہ چٹی روڈ پوسٹ راز نگر ضلع مدھونی ہے اچھا ٹھیک ہے تو مجھے کب تک مل جائے گا اچھا اچھا پندرہ دن اگر کچھ پہلے مل جاتا تو بڑی مہربانی ہوتی جی جی ٹھیک ہے تو میں انتظار کروں گا جی ٹھیک ہے شکریہ السّلام علیکم